हमारे यू पी में बहत्तर ज़िले हैं हर ज़िले का भाषा थोड़ा अलग है लेकिन यू पी से काफ़ी मिलते जुलते हैं जैसे की बलिया है यह भोजपुरी भाषा बोला जाता है लेकिन हिंदी से काफ़ी मिलते जुलते भाषा है इधर मथुरा है यह भी अच्छा बोल बोली है लेकिन यह भी हिंदी से काफ़ी मिलते जुलते हैं आगरा है यहाँ का भाषा अलग है लेकिन यह भी हिंदू हिंदी से काफ़ी मिलते जुलते हैं प्रयागराज यह भी हिंदी से मिलता जुलता भाषा है हर ज़िले के अलग अलग थोड़ा थोड़ा भाषा चेंज है लेकिन काफी हिंदू से मिलता जुलता भाषा है और अदर स्टेट में जाएँगे वहाँ का भाषा अलग है जो हिंदी से काफ़ी मिलते जुलते नहीं है जैसे बंगाल के भाषा है बंगाल के भाषा थोड़ा हिंदी से कम मिलता जुलता है राजस्थान का है राजस्थान का भी हिंदी से कम मिलता जुलता है

छत्तीसगढ़ हुआ एम पी हुआ एम पी का भाषा थोड़ा हिंदी में से मिलता जुलता है बिहार का भाषा बी यह टोटल भोजपुरी बोला जाता है वह वह भी काफ़ी मीठी बोली होता है और हिंदी से मिलता जुलता है काफ़ी लोग भोजपुरी भाषा को समझते भी हैं हिंदी जो हिंदी से मिलता जुलता भाषा है इसलिए उसको बहुत पसंद करते हैं इस भाषा हिंदी भोजपुरी भाषा को काफ़ी लोग हम भी पसंद करते हैं हिंदी से मिलता जुलता भाषा है जो समझ में आता है बंगाली भाषा हिंदी से मिलता जुलता भाषा नहीं है जो हमें समझ में कम आता है मारवाड़ी भा भाषा है जो हिंदी से मिलता जुलता नहीं इसलिए हमारे को नहीं समझ में आता है कर्नाटका का भाषा है वह हिंदी से कम मिलता जुलता है नहीं समझ में आता है